राष्ट्रीय सर्तीची परिक्षा न्ही हांगा भुरग्यां मेरेन पावत नात भुरगीं सगळीं इगनोरंट आसतात ताच्या बाबतींत जी गोश्ट पुण्या मुंबय कडेन चलता पळय क्लासी बी गावतात अटेंड करपाक आनी भुरग्यांक ट्रेन करपी लोक आसतात तशें हांगा गोंयांत जायना गोंयांत कोण जाणा एकतर क्रिमूय आसची ना भुरग्यांची व्हडलीं सपनां पळयता तशीं आयएएस आयआयटी अशा कवचीतूच कोण तसल्या वाटेक वयतात आनी मागीर तांकां गायडंस दिवपाक टिचेरी सुद्दा तितक्यो नासतात इश्कोलांत सुद्दां तांकां खबर नासता अशें म्हाका तरी दिसता खंय कोण कमी पडटा तें सांगूंक शकना पूण सादें बँकेंतल्यो सुद्दां एग्जामी न्ही हांगा भुरग्यां मेरेन पावत नात बँकींग हो असो एक जॉब आसा हरशीं खरो इजी गोयींग जॉब आसता पूण ते कशें भितर सरपाचे तें खूब जाणांक खबर नासता आनी हांगा अशी खंयचीच संस्था ना की ती बाबा ट्रेन करूंक शकता भुरग्यांक बँकेची परिक्षा ती व्हडलीशी कठीण नासता फकत गायडंस जाय आसता कितें प्रस्न येतात आनी खंयसर अप्लाय करप हें भुरग्यांक कळना आतां तरी मातशें ऑनलायना खातीर सोंपें जालां पूण आदीं पेपरार एकदांच एडवर्टायज येताली आनी ताका लागून अशा व्हडल्या व्हडल्या परिक्षेक भुरगे वचनात जीपीएससी परिक्षेक सुद्दां कवचीत भुरगीं बसतात आनी हांवें तर आयकलां ह्या वर्सा फकत पांचांतलीं तिनूच भुरगीं पास जाल्या जीपीएससीक म्हणचें इंटरव्यूक वचून कितली वायट परिस्थिती आसा भुरग्यांक तें कोणेतरी अशें मतींत भरून दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता आनी आमीच व्हडलेच ताका कमी पडटात अशें म्हाका दिसता